سر کیا میری بات پین کارڈ آفس میں ہو رہی ہے سر میں نے ایک سپتاہ ہو گیا اپنا پین کارڈ اپلائی کیا تھا لیکن مجھے ابھی تک ملا نہیں بینک والے نے مجھے فون کیا ہے بھائی اپنا پین کارڈ اپنے کھاتے میں لگاؤ اب مجھے لگانا بہت ضروری ہے کیوںکہ مجھے اسی ہزار روپئے نکالنا ہے وہ بولا بنا پین کارڈ کے آپ اسی ہزار روپیہ نہیں نکال سکتے ہو تو سر میرا پین کارڈ مجھے کب تک ملے گا بینک والے مجھے پریشان کر رہے ہیں بولے جلدی بات کر کے پین کارڈ لگاؤ تبھی آپ کا پیسہ اتنا مل پائے گا اب مجھے پیسے کا بہت ضروری ہے اس کے لیے سر کتنا دن اور لگے گا بینک والے مجھے پریشان کر رہے ہیں ٹھیک ہے شکریہ مہربانی